हैलो हां जी हां जी डाक्टर होर मेरे क्लिनिक उप्पर आई जाओ तुस बड्डलै अट्ठ बजे नेईं सर सवेरै थ्होई जंदा सर हां सौ रपेऽ सर चेकअप कन्नै चेकअप कन्नै दखाया ते दवाई दिन्ने दूई चलो कोई नि दबारा चेकअप करने ते दबारा दिन्ने दवाई होर

चेक करियै दिक्खने पैह्ले दवाई दित्ती दी ओह् ठीक नि लग्गी तुसें अगर दुई दबारा चेक करियै दिन्ने

आहो दुई दवाई दिन्ने शैल बधिया बस थोह्ड़ी ऐ गर्म गै

ज्यादा नि ऐ गर्म